ओना तऽ हम विद्यार्थी छी मुदा पेन्टिंग कऽ के हम दू पाइ सेहो कमाइत छी पापाके आर्थिक सहायता सहायता सेहो करैत छी हम चारि बहिन छी चारि बहिन छी हम पहिले बेर इन्टरके परीक्षासँ पास कयने छी जाहिसँ पापा जाहिसँ हमरा पापा हमरा अपनापर गर्व होइत अछि माँ पापाकेँ सेहो उम्मीद छनि कि कोनो कोनो नीकसँ नीक पढ़ब आओर आगू बढ़ब जे हमसभ सभसँ नीक रहब मम्मी पापा तऽ ओना सभकेँ करैत छथिन लेकिन हम जे पढ़लियै तऽ हुनको सभके खुशी भेटलनि आओर उहो सभ चाहैत छथिन जे पढ़लथि तिनका आगू बढ़बियनि आओर नीक बनबियनि आओर आओर नीक बनबियनि